ہاں میں نے بہت سے آن لائن گیم کھیلے ہیں لیکن میرا سب سے فیوریٹ گیم پب جی ہے اور میں پب جی کے بہت سے ٹورنامینٹ کھیلا ہے اور جیتنے بھی ہے ٹورنامینٹ میں ہمیشہ میرا اسکور بیسٹ رہا ہے ہر ٹورنامنٹ میں ہمارا اسکورڈ لاسٹ زون تک جاتا تھا اور یہ ٹورنامنٹ آن لائن ہوتا تھا ہم کہیں بھی بیٹھ کر کھیل سکتے ہیں اور گیم کھیلنے سے مائنڈ فریش بھی ہو جاتا تھا یہ بہت اچھا گیم ہے اس گیم میں ہم اپنے دوست کو ساتھ جوائنڈ ہو کر بھی کھیل سکتے ہیں